असांजे पासे मुख्य कलाऊं जेके आहिनि उनमें रास गरबा छेॼ ऐं रखिणियूं ठाहिण जूं उनसां गॾु भर्त भरण जूं ऐं उनसां गॾु स्पर्धायूं रांदि जूं वग़ैरह जेके आहिनि उन्हनि जूं विशेषताऊं इहा आहिनि उन्हनि जूं ख़ूबियूं आहिनि त इएं करण सां सभु ज्ञान वधे थो इन करे इन्हनि जूं मुख्य ख़ासियतूं आहिनि